शादी उदी शादी उदी होइ छै तऽ ई कपड़ा उपड़ा पहिरै हइकन बस साड़ी उड़ी पहिरै हइ बच्चा आओर शर्ट पैन्ट पहिरै हइकन जे रहै हइ से पाग उग करै हइ जे जे बड़ो पहिरै छै से पहिरै ओढ़ै हइ शादी उदीमे